हम इएहसब काम करै छी फेसबुको चलबै छी बादमे वॉट्सअप चलबै छी इन्स्टाग्राम सब सब पर चलैए वॉट्सअपपर हम एकर फोटोसब अथी करै छी भेजै छी ओकरा देखै छी आओर मोबाइलके जे जेना सब होइए सब चीज देखसुन करै छी इएहसब करै छी बेसी घुमो दौड़ भए रहल यऽ घुमि घुमिके घुमि घुमि काम करै छी क्षेत्रमे आओर काम भए रहल हँ बढ़िआँ तरहसे आओर कि कहबै